इक जनबरी उन्नी सौ अस्सी उन्नी मेई उन्नी सौ नब्बै त्रेई सतम्बर उन्नी सौ स्हत्तर अट्ठ नवंबर दो ज्हार पंदरां ठारां फरबरी दो ज्हार ठारां